اردو زبان ہمارے پاب داداؤں کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے اردو زبان بولنے سے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ آپ تہذیب میں بات کر رہے ہیں ادب سے بات کر رہے ہیں کسی سے دوسرا اردو زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ صاف الفاظ ہوتے ہیں اس میں آپ کو بولنے میں کوئی بھاری پن نہیں لگتا اردو بولنے میں نا ہی آپ کو بھاری لگتی بولنے میں آپ آسانی سے اردو بول لیتے ہیں اور کافی ساری چیزیں جو اردو میں ہی لکھی جاتی ہیں آج بھی اور پہلے زمانے میں جو اردو ہی چلا کرتی تھی سارے جو اخبار وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ اردو میں آتے تھے خبریں اردو میں آتی تھیں تو اردو جب ایک دوسرے سے اردو میں بات کرتے ہیں نا تو ایک ادب سا لگتا ہے کہ ہاں ادب میں بات کر رہے ہیں باقی جو آپ دیکھ لیجیے آج کل انگلش اور ہندی میں بات کرتے ہیں اس میں آپ کو تہذیب نہیں دکھے گی لیکن ایک اردو کی جو بھاشا ہوتی تھی نا اس میں آپ کو تہذیب ادب دکھا کرتا تھا اور باپ دادا جو ہوا کرتے تھے ہمارے وہ اردو ہی آج اردو ہی بولا کرتے تھے اور ہمیں بھی اردو کی ہی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اردو میں ہی بات کریں لیکن آج کے زمانے میں اردو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا آج بھی اردو کا ہی یوز کریں تاکہ جو ہماری بولنے کا طریقہ ہے نا وہ تہذیب سے ہو جائے ادب کا ہو جائے کسی کو سامنے والے کو برا نہ لگے کہ آپ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ساری چیزیں اردو میں ہی ہونی چاہیے ادب ہوگا جبھی ہم اچھے لگیں گے بولتے ہوئے تو اردو میں ہی اچھا لگتا ہے بولتے ہوئے ادب وغیرہ سب اردو ہی میں دکھا کرتی ہے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو کو دوبارہ آزمانا چاہیے بولنا چاہیے اردو کو